राज्याची आर्थवेवस्ता वाडोवपाचें आदरतितीत थळावें इंडरतींतीत म्हणल्यार वखदाची इंड्रस्ट्री फक्त वखदाची इंड्रस्ट्री हातूं खुबश्या लोकांक काम मेळटा खुबशा लोकांक रोजगार मेळटा जाचे करून ही वखदां आमी आमच्या राज्यांत तयार करप ताका खातीर राज्यांचें लोक कशे तांकांय काम मेळटा जें वखदां तयार केल्या ती भायले कडेन विकले उपरान ताचेय खुबशे पयशे मेळयटात जेचे करून राजचे आर्थीक वेवस्था वाडोपाक फायदो मेळटा दुसरे म्हटल्या टुरिजम इंड्रस्ट्री जी करून वाडयली उपरांत तुमकां खुबशे ट्युरिस्ट येवन ताचेय खुबसो फायदो मेळटा